हमारे क्षेत्र मे चून का विशेष महत्व होता है जो होली के दूसरे दिन लोग चलते हैं अंगारों के उपर और विश्वास करते हैं की हमारे पैर नहीं जलेंगे विश्वास करके और चलते हैं और संयोग ये होता है की उनके पैरों में कुछ भी जलता या ऐसा कोई चिन्ह नही रहता जो अंगारे पे चलने पे बनता हो अगरबत्ती से हम जल जाते हैं तो बड़ा दर्द होता है लेकिन वहाँ पे उस अंगारे के उपर क्या शक्ति रहती है ये शक्ति दिखाई नही देती है और हम उस पर सतत परिवार सहित चलते हैं प्रति वर्ष ये माहौल देखने को मिलता है और हमर मालवा क्षेत्र में विशेषकर कई जगहों पर ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है और लोग उसमें सतत जाते हैं विशेषकर काम अपना छोड़कर चले जाते हैं और साथ ही बड़ी उमंग बच्चों मे भी दिखाई देती है की बच्चे भी उस अंगारे में चलने में कभी डरते नहीं हैं वो भी उनके बड़ो के साथ साथ ताकी आगे भविष्य में वो भी बड़े हों तो उनमें किसी प्रकार का भय नहीं रहता कि हम अंगारों पर चलेंगे तो हमारे पैरों में जलन होगी छाले पड़ सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता है वो अदृश्य शक्ति हमें दिखाई नहीं देती पर वो अंगारे हमारा कुछ नहीं नुकसान नहीं करते